میں نے ہمارے ایریے میں ککنگ کی ورکشاپس ہوتیں تھی جہاں پر کھانا بنانا سکھایا جاتا تھا وہاں پر میں نے چلی چکن اور فرائڈ رائس بنانے سیکھے تھے جو اور چھولے بھٹورے یہ سب چیزیں بنانی سیکھیں تھی